गेलेनायाथ' जोंबो बिराद गोलोयोमोनहाय गोदो खेलाफोरखौ बिदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो बाजार खालामलायनाय गेलेयो मालाबा फिसा गथ' बालायलायनायबो गेलेयो आरो मालाबा थाखोमालायनाय ओमफाय ज' ज' बिदिनो गामिफोरना आरो दै थायो नालाय गामिफोराव गेलेखांबाथाय दैयाव मालाबा जि दुगैनोसै ज्रुम ज्रुम बाज्रुमनोसै दैयाव बिदि गेलेयोमोन ओमफ्राय सिगोद गोद गेलेयोमोन सिगोद गोद गेलेनायाथ' ओरै सिन बोनांगौ ओमफाय सिन बोनानै अन्थायखौ ओरै जोथोथ्रोदनांगौ आरो सिगोद गोद गेलेनाया बिदिबो गेलेयोमोन आरो खाबादि गेलेयो खाबादियाथ' दाबो दाबो गेलेयो खाबादिखौ खाबादिखौ जों खिन्थु बिराद गेलेयोमोन खाबादि गेलेनानै जोङो मालाबा मालाबा प्रायज बो मोनबोयोमोन सानसेखालिबो खाबादि गेलेबाय जोङो दाना गेलेहैनानै बिराद फार्स्ट प्रायज खौनो मोनदों आरो ओमफ्राय प्रायज मोनखालि दाना आंहा एखदम आयथिङानो गाहेनानै लोरिबोलायलाबाय थेवबाबो मोनबोदों आरो लोरिबोबाबो मोनबोबाय आरो मालाबा गेलेनायाथ' बिदिनो हौवा हिनजाव ज' ज'सो गेलेलायखायो जोंना गोदोनि दिनाव थाखोमालायनाय गेलेनोसै थाखोमालायनायखौनो बांसिन गेलेयोमोन ओमफाय ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेयो बिदिनो माबा फुजा होलायलायनायबो गेलेयोमोन जोङो गोदो आरो दानियाथ' बिदि गेलेला उन्दैफ्रा दाना उन्दैनिफ्रायनो गासैबो मालाय हौवा हिनजाव आरो आलादा आलादासो गेलेयो दाना दानि गेलेनायाथ' आलदा गोदोनिया आलादा बिदिमोन आरो बेखिनियानो